हमारे हमारे गाँव की एक भाभी हैं वो मुझे सिलाई के यहाँ मैं सिलाई सीखने जाती हूँ जाती हूँ वो फीस लेती हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सूट्स सूट सिखाती हैं पैंट बनाना सलवार बनाना टी सल्ट की डिजाइन भी बताती हैं जैसे टी सल्ट में डिजाइन डाली जाती हैं अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो हम यूटूब यूटूब पे सर्च करते हैं यूटूब पे अच्छी अच्छी डिजाइनें दिखाई देती हैं ब्लाउस की ब्लाउस की सूट की कुर्ती की अच्छी अच्छी डिजाइनें दिखाई देती हैं तो हम उसे यूटूप पे यूटूब से लोड कर लेते हैं तब उसी में से देख देख के बनाते हैं काफ़ी मेहनत तो लगता है बनाने में बहुत बहुत से गलत हो जाता है फिर मैं उसे खोल देती खोल देती हूँ खोल के फिर सेट करती हूँ बहुत ढेर सारी मेहनत लगती हैं एक घंटे दो घंटे कुछ भी बनाओ तो उसमें समय तो लगता है तो इसलिए एक बार की बात है कि हम सूट काट रहे थे काटे उसमें डिजाइन बन ही नहीं रही थी तो यूटूप यूटूप पे सर्च किए और देख देख के घंटे दो घंटे उसे अपने दिमाग लगा लगा कर उसमें बनाए बनाने के बाद बनाने के बाद हम उसे अच्छे से फिटिंग किए फिटिंग करने के बाद बहुत अच्छा उतरा उतने में बहुत सुंदर लग रहा था अगर आपको ना आए तो आप यूटूब से सर्च कर लिया करो और तब उसे सिलों जरूरी नई है कि जो बताएँ तो बताएँ भाभी जहाँ सिखी हो वो बताएँ तो उन्हीं से उन्हीं का सीख लेके रहे नहीं आजकल यूटूब मोबाइल हमारे पास है हम लोग यूटूब से सर्च कर लेते हैं सर्च करने के बाद अच्छी अच्छी डिजाइन यूटूब पे आती हैं हम लोग उसी में से थोड़ा बहुत सीख ले लेते हैं